हँ सोना हँ शादी छी हँ शादी छी केना सोना रेट छै एँ ई कहिऔ जे हिसाबसँ बतेबै तेनाहिते भरी छै ई सोना कतेक रेट छै दस ग्राम कतेक रेट छै पहिलका भरी कतेक रेट छै जे आब भरी चलै छै तकर एतेक एतेक रेट छै ताहि हिसाबसँ ने पैसा कौड़ी लए कऽ ने एबै हँ ह्म्म ई जेना ऑर्डरसभ बनतै आ कि बनले रहै छै

हँ तऽ शादी ब्याहमे तऽ सोना चानीके तऽ ऑर्डर पड़ै छै बनै छै जेहन पसन्द ई पसन्द ओ पसन्द करय पड़ै छै आइ काल्हिके फैशन छै रेट नहि बता सकलियै सोनाके रेट नहि बता सकलियै कतेक छै केना छै कतेक भरी छै चाँदी केना भरी छै सोना केना भरी छै ओहि हिसाबसँ ओ जे एखन दू भरी लेतै दू भरी लेतै तऽ किछु तऽ कम हेतै

शादी शादी ब्याहमे सोना चानी माङ्गै छै तऽ पहिले ने ओरिआके राखय पड़ै छै बनबय पड़ै छै हँ हँ तऽ नगद उधार ओहोमे ने चलै छै एँ किछु नगद दिऔ किछु उधार दिऔ हिसाबसँ देनी लेनी चलै छै एँ दाम कम होइ छै नीचाँ होइ छै ग्राहकोके कनि किछु दाम रहै छै किछु जे सामान रहै छै तऽ कहलक हमरा घाटा लागि जायत तऽ घाटा नहि लगै छै घाटा लगा कऽ केओ नहि बेचैत छै हँ

ठीक छै तऽ रखैत छियै